بائکنگ شروع کرنے کے لیے جس چیز نے مجھے متأثر کیا وہ یہ ہے کہ بائک چلانے کا بہت سارا فائدہ جو ہوتا ہے وہ مجھے معلوم ہوا مثلاً ایک تو بائک جو ہے چھوٹی گاڑی ہوتی ہے وہ کہیں بھی بڑے سے بڑی جگہ ہو یا چھوٹی سے چھوٹی جگہ ہو وہاں پر ہم لوگ بائک سے جا آ آ سکتے ہیں اور کیسا ہی راستہ کیوں نہ ہوں یہ دو پہیے والی گاڑی جو ہوتی ہے وہ کہیں پر بھی کسی بھی گلی میں آ جا سکتی ہے ایک تو اس چیز نے مجھے متأثر کیا کہ بائکنگ سیکھنی چاہیے بائکنگ شروع کرنی چاہیے اور اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے دوسرا یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم نے اپنے اعزہ کو اقارب کو اور دوسرے دوستوں کو چلاتے ہوئے دیکھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اور بیٹھتے ہی بیٹھتے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس چیز کو سیکھا اور سیکھنے کے بعد جو فوائد میں اس سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ اس سے یہ یہ فائدہ مجھ سے ہو سکتا ہے وہ تمام فائدوں کو میں نے لیا اور تمام فائدوں پر تمام فائدے میں نے اٹھائے اس کے علاوہ جو یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں میرا جنون جو بڑھا ہے وہ اس طریقے سے یہ ہے کہ پہلے میں دوسروں کے بائک کو لے کر کے چلاتا تھا اس کے بعد پھر خود میں نے اپنی بائک خرید لی اور اس طریقے سے جو بھی ہمارے لیے چھوٹے اور بڑے کام ہوتے ہیں اس بائک کے ذریعے سے ہم اپنے ان تمام کاموں کو پورا کرتے ہیں مثلاً گھر میں آناً فاناً اگر کوئی مہمان وغیرہ آ گیا تو اس کے لیے ناشتہ اور کھانے کا انتظام کرنے کے لیے پہلے ٹیکسی وغیرہ کا انتظار کرنا پڑتا تھا بازار مارکیٹ جانے کے لیے یا دوسروں سے گاڑی مانگنی پڑتی تھی تو اپنی گاڑی اور اپنی بائکنگ سیکھنے کی فائدہ یہ ہوا کہ خود سے اپنی گاڑی کو لے کر کے خود سے بازار ہاٹ سے لا کر کے سامان کو دستیاب کر لیتے ہیں اور دوسری بات یہ رہی کہ جو ہے جو بھی پریشانیاں ہوتی تھی وہ پریشانیاں ختم ہو گئی اور اس کے علاوہ کبھی ایمرجنسی جو کہیں جانا پڑتا ہے جیسے کسی کی طبیعت ہی خراب ہو گئی ہمارے گھر میں یا پڑوس میں یا رشتےدار میں تو اس کو فوراً اس چھوٹی سی گاڑی پر بھی اب ڈاکٹر کہیں لمبی چوڑی سڑک کے کنارے پر ہو یا کسی گلی کوچے کے اندر اس کا گھر ہو فوراً اس کے گھر کے قریب جا کر کے جو ہے اس طریقے سے جو ہے اپنے اعزہ کے اور اپنے لوگوں کے جو ہے جان بچانا اور اس کے صحت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یہ جو چیزیں ہوئیں وہ بائکنگ سیکھنے کی وجہ سے اور بائکنگ کا یہ فائدہ ہوا اور اس طریقے سے میرا جنون اور بڑھتا ہی چلا گیا اور اس جنون کی بنا پر مجھے بےحد فائدہ ہوا اور ہوا ہے اور ہوتا رہے گا اور ہو رہا ہے